हेल' औ आं नोंनो मोनसे आरथिखोल हरदोंमोन आदसा बियो माबायदि जाखो दा बेनिफ्राइ माबानि सायाव लिरदोंमोन आङो जुजाइ अरनि सायाव बेनिफ्राय बेव जोंनि आरो आलायस्रिनि सोमोन्दै लिरदोंमोन दा बेवाव मोनसे माबाफ्रा सिफिलिंफ्रा माबायदि जाखो बेखौ खारेखसन खालामबाय जाबायना जायाखै

आदसासा दा ओरैनो बेसेबांसो मानि खामानिया आवगायनानै दं थारमानि जेसे हायो थाब फाब्लिस जायोबा मोजां जागौमोन माने बेखौ जोङो माने जेसे थाब हायो दा माबा माहोनो जिद' नबेम्बर फैगासिनो दं बे जिद' नबेम्बर फैनायनि सिगाङाव जुदि बेवाव एन'गेरेसन खालामनो हायोबा जोंहा माने सानसेबाबो मोजां जागोन आरो दस्राफोरनोबो आलासिफोरनोबो माने राननानै होनो हानाय जागौमोन आरो दा औ आदसा ओरैनो आरथिखोलफ्रा सफैजोबबाय ना सिजोल खालाम जोबबाय मोनसे मोननैफोर बे लोगोफोर हरनो नागिरदोंमोन आरथिखोल बेफोरखौ दा लानो हागोन ना हाला जेरै खन्थाइफोर

खन्थाइफोरखौ हागोनना सोदेरनानै होनो मा मोनसे आरथिखोल हरनो नागिरदोंमोन सुंद' सल'ना मा दा बेखौ खालामनो हागोनना हाया सुंद' सल'बा हागोनना हाया दे जागोन होनब्लालाय दे दे दोनथ'बाय